फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम सबसे बेसी रील देखैमे मोन लगै छै ओकरामे लोक फोटो चढ़बै छै वीडिओ चढ़बै छै रील चढ़बै छै रील बनबै छै इएहसब होइ छिकै जेना फेसबुकमे बहुत आदमीके देखै छिए कि कोइ फिलिमवला काटिके चढ़ै देलक कोइ फिलिमे चढ़ै दै छै कटिन्ग कै के कोइ फोटो चढ़ेलक कोइ एस्टोरी लगेलक अपन फोटोके बहुत प्रकारके गीत लगाएल जाइ छै ओकरामे बहुत चीज छिकै लेकिन हमरा एहि सबसे बढ़िआँ सबसे अच्छा लगै छै ई रील रीले देखने इन्स्टाग्रामके रील ट्विटर आओर चलबै छिए कभी कभी लेकिन चलबै छिए ट्विटर आओर ट्विटर छै ट्विटर यूज नहि करै छिए लेकिन ट्विटरमे जेनाकि कोइ सवाल करै छै तऽ कोइ अगिला आदमी ओकर जवाब दै छै जेना आब ई चीज हम कहलिए तऽ अगिला आदमी ओ चीज कहतै इएहसब होइ छिकै आओर फेसबुक आओरके जेना आब फेसबुक आओरमे जेना कि दोसरो तेसरोके अथी चलि आबै छै एस्टोरी जेना बिना फ्रेण्डो लोक तोहर देखि सकै छै इन्स्टाग्राममे ओहनका चीज नहि छै इन्स्टाग्राम जेना कि हमे अगर प्राइवेट अकाउण्ट कएनै छिए तऽ दोसर कोइ हमर नहि देखि सकै छै जा तक हम दोसराके फॉलो नहि करबै चाहै ओकर आइ डी एक्सेप्ट नहि करबै फॉलो एक्सेप्ट नहि करबै ता तक हमर आइ डी कोइ भी देखि नहि सकै छै इएहसब होइ छिकै इन्स्टाग्राममे जेना मैसेन्जर भी होइ छै रील रील भी लोक देखै छै इन्स्टाग्रामपर रील फेमस करै खातिर लोक कतना कतना आइ डी खोलि लै छै इन्स्टाग्राम यूज तनि आदमी करै छै हम भी अपन घरमे पाँच छओ गो इन्स्टाग्राम यूज इन्स्टाग्राम बहुत आदमी यूज करै छै ओकरा अधिकतर आदमी ओकरामे रीलेके इस्तेमाल करै छै हमे आओर पढ़ै लिखैवला बच्चा छिए किलास इण्टर फाइनल भेल छै हमर ग्रेजुएशन कम्प्लीट कै रहलिए हँ ओहि कारण नहि एन्ने ओन्ने गार्जिअन नहिए अभी कुछ लोड देनै छै कमबै धमबैके ओहि कारण बैठल बैठल कि करबै रील देखैत रहै छिए अपन मगन घरेमे पड़ल रहै छिए कखनहु कखनहुके लोक किरकेट फिरकेट खेलै ले मतलब भरिदिन चौबिस घण्टामे कमसे कम पाँच छओ घण्टा मोबाइलेपर हम रीले खाली देखै छिए रील रील देखैमे बढ़िआँ लागै छै देखहो रील सभ बनबै छै लेकिन एक एक गो री एक एक गो देखैवला रीले रहै छै बढ़िआँ रील लोकसभ बनबै छै सभकेँ रील सभकेँ अच्छा नहि लागै छै जेना लड़किए आओर भै गेलै रील बनेलकै ओकर ओ रील अच्छा लागै लागै छै ट्विटरपर कि होइ छै कोइ जेना टाइपिन्ग कै रहलै अगर हम कोइ चीजके टाइपिन्ग कै रहलिए तऽ ओ टाइपिन्ग डायरेक्टे सभलोक पढ़ि सकै छै ओकरे कहै छै ट्विटर ओसब हम नहि करै ले चाहै छिए ट्विटर हमरा नवयुवक खातिर नहि छै ओ छिकै मीडिआवला खातिर ट्विटर ट्विटर हमे आओर ओतेक यूज नहि करै छिए हमरा अधिकतर छिकै बेसीसे बेसी एक आध दुइ घण्टा फेसबुक चलेलहुँ एक आध दुइ घण्टा इन्स्टाग्राम इएहसब जेना इन्स्टेग्रामपर मेल तेल खसल रहै छै तऽ ओकरे चैट फैट करैत रहलहुँ अपन पड़ल रहू आओर कि करैके छिकै इएहसब होइत रहै छै फेसबुकपर तऽ अधिकतर हम फिलिमे देखै छिए जेना धीरे धीरे बढ़ेने गेलहुँ जेना लोक कोइ छोड़ै छै अपन वीडिओ वएह वीडिओ देखैत रहलहुँ फेसबुकपर एस्टोरी आओर कम देखै छिए एस्टोरी हम ओना देखबै नहि करै छिए एस्टोरी एहिजे कम बहुत कम देखै छिए खाली रीलेके हम बेसी शौकीन छी रील हमरा अच्छा लगै छै बात छै रीलपर बहुत तरहके जेना कमेन्ट रहलै कमेन्टो पढ़ैमे मोन लगै छै कमेन्ट एक एक गो छौँड़ा आओर बहुत गन्दा गन्दा कमेन्टो कै दै छै कोनो लड़की रहै छै वीडिओ उडिओ बनेने तऽ ओकरा गन्दा गन्दा कमेन्ट कै देलक कमेन्टो आब कोनो भी रीलके से कोमेन्ट पढ़बै नहि तऽ कमेन्ट पढ़ैमे बड़ी मस्ती आबै छै सभके फीलिन्ग सुनबऽ सुनैमे अपनेसे जे ओ लिखै छै ओ सुनबौ तोहरा अच्छा लगतऽ अपने सुनैमे के कि कहि रहलै हइ के कि करै छै ईसब चरचा अपने अपने मोनमे रहै छै ईसब सब इन्स्टाग्राम फेसबुक ईसब इन्सानके मनोरञ्जने खातिर छै लेकिन मनोरञ्जनके साथ साथ ई इन्सानके दै छै बहुत लॉस भी दै मोबाइल इन्सानके बहुत लॉस भी दै दइ छै जइसे कि ओकरा मानसिक सन्तुलन कखन बिगड़ि जाइ छै मोबाइलके कभी भी धड़कनके पास नहि रखैके चाही एकरासे हार्टके प्रॉबलम होइ सकै छै मोबाइल एक तरहसे बढ़िओँ छै एक दोसरेसे फोन कै सकै छै एक दोसरे से चैट कै सकै छै नहि मोन लगै छौ मनोरञ्जन कै सकै छहौ लेकिन एक तरहसे मोबाइल बहुत भी दै छै शरीर खातिर बहुत हानिकारक कखनी कखनी होइ जाइ छै जाहि कारण शरीरके बहुत जादा टूट होइ छै कष्ट होइ छै ई चीज इन्सानके बड़ी दिक्कत होइ छै ककरो हार्ट पेशेन्ट भै गेलै जेना आओर माथे जेना सुतै छै लोक सुतै घड़ी मोबाइल बगलमे नहि रखैके चाही जेना नेटवर्किन्ग प्रॉबलमवला जेना नेट हमर ओन्ने छिकै अगर हम मोबाइल अगर हम अपना ऑन करिके बगलमे रखने छिए तऽ ओ रेडिए रेडिएशनके कारण उड़ि जाइ छै कखनी कखनी ब्लास्ट भी होइ जाइ छै जाहि कारण आवा मोबाइल आवाज कै जाइ छै आओर ओ मोबाइल आवाज कएलाके बाद ओकरा आसपासके जे वातावरण रहै छै जतना जे मोनमे लोक छिकै तऽ लोके ढाँचा ओकर बिगड़ि जएतै ढाँचा बिगड़ैके मतलब कि भेलै कि घायल होइ जएतै ओहि कारण मोबाइल एक तरहसे सही भी छै एक तरहसे खराब भी छै मोबाइलके यूज समय समयसे करतै तऽ इन्सान एकदम सुरक्षित रहतै मोबाइल भी सुरक्षित रहतै वएह इन्सान अगर समय समयके बदला कोनो समय ओकरा जखने मोन तखने यूज करै लगतै जखने मोन तखने ओकरा चलबै लगतै ईसब चीजसे होइ जाइ छै कि मोबलिआ बहुत गरम होइ जाइ छै बहुत आदमी देखलहुँ कि चार्जेमे मोबाइल लगैके ओकर बात करलक ओहि चीजसे होइ छै कि जे अगर जे ओतेमे तोहर मोबाइल अगर ब्लास्ट कै गेलहुँ रेडिएशनके कारण तऽ तोँ कि करबहो किछु नहि कै पएबहो तोहर हाथ घायल होइ जएतऽ मोबाइल भी गेलऽ हाथ भी गेलऽ उपरसे कनेक्शन कि करन्ट मारि देलकै कि होइ जएतै आओर तोहरा चलिते अगिला आदमीके भी नहि क्षति होइ सकै छै एँ होइ गेलै जे ओकरा दिक्कत होइ जएतै अथी अगिला आदमीके कहीँ घायल होइ गेलै तोहर साथ साथ दोसरो कोइ खेपैमे पड़ि जएतै ओहि कारण मोबाइल तनि सतर्कमे रखैके चाही आओर इन्स्टाग्राम ट्विटर ई आओर सब चीज छिकै बहुत अथी चीज जकरा कहै छै लोक इन्स्टाग्राम आओर बहुत खराब चीज छिकै लेकिन हमरा ओ चीज ई ओकरा सबचीजमे हमरा बढ़िआँ सबसे अच्छा लगै छौ रील इएह रीले हम भरि भरिदिन देखैत रहै छी आओर एकर कोइ अथी नहि